मां शादी खां पोइ पंहिंजे घोठ सां गॾु आबू अम्बा जी वई हुअसि आबू अम्बा जी में आबू अम्बा जी जो मंदर फेमस आहे हुते माउंट आबू बि आहे उहे असां पहाड़ चढ़िया हुआसीं हुते ॾाढो मज़ो आहियो आनंदु आहियो हुओ हुते ई रबड़ी असां खाधी सीं गॾु ॾाढो यादिगारु सफ़रु हुओ ऐं हुन सां गॾु असां राजस्थान जैसलमेर बि घुमणु वियासीं उहे बि असांजी यादिगारु लम्हा आहिनि जैसलमेर में असां ॿ टे क़िला ॾिठासी जैसलमेर में घोड़ो उहो ऊंट सवारी असां कईसी घोड़े सवारी कईसी ऐं वरी वापसि आहियासीं असां द्वारका घुमणु वियासीं द्वारका में बि बेट द्वारका वियासीं नाव जे ज़रिए ॾाढो ई सुठो हुओ मज़ो आहियो हुओ ॿ टे जॻह असां घुमणु वियासीं ऐं हिन हिसाब से इहो ॾिठो वञे त असां होटल में कोनि रुकियसीं धर्मशाला में रुकंदा हुआसीं छोकी थोरो असांखे सुठो लॻंदो हुओ असां ग्रूप में वियासीं हिन करे असांखे ॾाढो ई मज़ो ईंदो हुओ ऐं वेष्णो देवी बि असां प्लैन त कयोसीं पर असां घुमी न सघियासीं माउंट आबू में असां अम्बा जी मंदर में जॾहिं असां दर्शन करे आहियासीं पे हुते बि माण्हू ॾाढा ई सुठो वहिंवारु वारा उहा नेचर वारा उहा ॾाढो ई सुठो पिया ॻाल्हाइनि ऐं सुठे नमूने सां असांजा दर्शन बि थिया असांखे ॾाढो ई यादिगारु रहियो हुओ उहो असांखे मतिलबु उहे सभु भुलिजी नथा सघूं मुंहिंजो घोट चवंदो हुओ की वरी ईंदासीं पाण माउंट आबू घुमणु पर वरी कुदरती असां वञी असां वञी न सघियासीं पर ॾाढो ही आनंदु आहियो हुओ जैसलमेर में असांखे ॾाढो ही आनंद आहियो जैसलमेर असां फोट बि वियासीं हुओ बि ॾिठो सीं असां होटल में हुते रुकियासीं त हुते बि ॾाढी मज़ा आई हुई असांखे ऐं जोधपुर में असां शालूं वरितयूं सीं हुते ॾाढी सुठी मिलंदियूं आहिनि चम्पलूं मुदड़ियूं ॾाढी सुठी मिलंदियूं आहिनि उहो सफ़रु असांखे अॼ बि यादि ईंदो आहे